हम रेडमीके मोबाइल लेने रही हमरा साथ बढ़िआँ देलक बढ़िआँ चलल हम प्रभावित भेलहुँ चीप एण्ड बेस्टमे नीक रहल ओना तऽ एहिसँ कीमती कीमती मोबाइल सेहो भेटैत अछि लेकिन हमर ई प्रोडक्ट बड़ा सुन्दर रहल चीप एण्ड बेस्ट